हेलो हेलो हॅं हॅं समान नहि भेजलहुँ तकर अहाँ कोनो स्वरुप नहि देलियै हमरा कोन सामान लेबै कोन समान लेबै कोन उपलब्ध छै अच्छा हॅं मङ्गलसुत्र नहि भेजलहुँ ओ पसन्द करैके होइ छै ओकरा पसन्द करबै तखने ने हम कोनो समान भेजब बिना पसन्द से कोनो समान कहाँ भेजब कोना भेजब हम अहाँके अहाँके जाहि तरहसे समान लेबाके हुए ओहि समानके वास्ते अपने आबिकऽ पसन्द कैलासँ जे समान पसन्द हेतै ओ समान देल जेतै

बहुत वेराइटी वेराइटीके समान छै दामके दामके जे रेट तऽ की करबै रेट तऽ जे चलै छै ओहन रेटमे समान देशमे कोनो रेट बनै छै नया रेट थोड़ो कोनो बनै छै पायलके पायल एक पायलके रेट लगभग लगभग दस हजार बारह हजार टकाके खर्चा पड़तै कम कम करैके वास्ते तऽ कोनो हमरा घरमे समान नहि बनै छै जे हम कम कय कऽ देबै अपनेकेँ समानके रेट जे समानके रेट हेतै ओहि पर ने हम कहब अपनेकेँ रेट

देखियौ एखुनका समय मे सोना चाँदी बहुत बड़ा महन्गा छै महँगा छै अङ्कुर अहाँ जे समान लेबै अहाँ जे पसन्द करबै कोनो पन्द्रह हजारके छै कोनो बीस हजारके छै कोनो पचीस हजारके छै ओ समानके रेट हर समानके हर तरहके रेट छै ओ जे दोकान पर अयलासँ ओतबे नहि अयलासँ ओतबे जे समानके रेट चाही ओ लागत ओहिपर अपने बहुत दोकान देखि सकै छी ओहि वास्ते तऽ अपनेकेँ कोनो रोक नहि छै अपने